جی میں نے آپ کے دکان کا جو آپ کا فون کا فون شاپ ہے اس کا نام میں نے بہت سن رکھا ہے تو مجھے آپ کے دکان سے فون چاہئے تھا تو سب سے بیسٹ فون کون سا رہے گا مجھے آپ بتا سکتے ہیں نہیں نہیں آئی فون آئی فون تو بہت زیادہ ہو جائے گا مطلب اتنا بجٹ ہے نہیں میرے پاس مطلب کم کم ریٹ میں اچھا ریم اچھا مطلب اچھا لیکن اچھا بیس ہزار بیس ہزار سیمسنگ میں ہے لیکن سیمسنگ کا فون تو میں نے سنا تھا اتنا خاص نہیں ہوتا ہے لوگ بتا رہے تھے اچھا اچھا ایسا ہے کیا کتنا ڈسکاؤنٹ پڑ جائے گا اچھا او تو مطلب سیمسنگ کا فون صحیح میں صحیح ہے نا گارنٹی کب تک کا دیتے ہیں آپ سیمسنگ کے فون ون ایئر اچھا اچھا اور فون میں سب کچھ صحیح ہے گیمنگ گیمنگ فون ہے کہ نہیں ہے جی وہی میں سوچ ہی رہا تھا میں نے سوچا ایک بار کال کرے ہی دیکھ لوں چلیے پھر کال جی جی اوکے شاپ میں ہی ملتے ہے اوکے ٹھیک ہے ویلکم